ہاں ہیلو

ہاں ہاں ہاں جی جی ہاں ہاں ہاں ہاں مل جائے گی آ جائیے جو چل رہا ہے عام ریٹ وہی ڈیڑھ لاكھ روپے ہے ارے آن لائن آن لائن جو دكھاتا ہے اس میں روڈ ٹیكس وغیرہ نہیں كاٹتے ہیں نا تو آپ آئیے گا ہمارے شو روم میں تو اس كا روس سارا كاغذات اوكے ہوگا اس كے بعد آپ كیش لیں گے كہ فائننس پہ لیں گے دونوں الگ الگ ہے نا ہاں ہاں نہیں نہیں اس میں وہ جو ہے آن روڈ نہیں كرے گا اور كچھ کا کیش كریں گے تو آپ كو لاكھ تیس ہزار كا پڑے گا لیكن اور دینا پڑ جائے لیكن آپ جب كیسا لینا چاہ رہے ہیں قسط پر لینا چاہ رہے ہیں كیا آپ ہاں ہاں ہاں تو بڑے ایم آئی میں ہی لیجیے گا تو پھر ڈیڑھ لاكھ تو پڑ ہی جائے گا آپ کو اس سے كم نہیں پڑے گا ہاں ہاں ڈوكومنٹ تو چاہیے آدھار كارڈ ہوگیا آپ كا پین كارڈ ہوگیا بینک كی کاپی ہوگئی اسٹیٹمنٹ ہوگیا ہاں وہ لے كر آئیے گا باقی آپ كو چیک كرلیا جائے گا کوئی لون وون تو نہیں چل رہا ہے آپ كا وہ باقی سارا كام اوكے كركے پھر دے دیا جائے كوئی کوئی ایسا مسئلہ ہو وہ آپ كے اوپر ڈیپینڈ كرتا ہے كہ كب تک پے كرسكتے ہیں باقی آپ آفس میں ہاں آجائیے گا ایک ساتھ بنا لیتے اس آپ كا بینک اسٹیٹمینٹ صحیح ہوگا تو كم سے كم میں آپ كا ہوجائے گا بہت جلد جتنا سستا ہوگا آپ آجائیے میں كروا دیں گے آپ کا اپنے كوئی نہیں ٹھیک ہے كل آ جائیے كل آ جاؤ بارہ بجے تک آجاؤ بارہ بجے تک